मोसौफोर जोथोन लानाय दै दौनाय आंनो सान्दुं गोसाबा बोस्लायनाय सान्दुं गोसायाव बोस्लायाबाबोथ' खायसे हाया नालाय जोथोन लानांगौआ आंनो जुनारफोरजों बिराद मोजां सोमोन्दो दं आङो दै दौनाय मानाय नायबाय थायो आं दोस्लायबाय थायो आं ओमफ्राय दाउ अमा गासैबो जिब जुनारफोरजों जोथोन लासोयो आङो मोजांनो ओमफ्राय सैमाफोरखौ बिदिनो नाम दोनबाय बाबु अमाफोरखौ दोनबाय बाबु रानि बिसोरखौबो रानि गैया नालाय रानि दोनो आं अननानै ओमफ्राय बिदिनोसै सोब बुस्थुआनो एसे नाम गैयाबा गाबज्रिबा फैयानालाय आरो र' होनबाबो थायाबा नाम दोनबा र' होनबा थायो बोरमायाबो र' रानि होनबा थायो मोसौफ्राबो बादा होबा बिदिनो नाम मख'नांगौ जाहैयो जिब जुनारफोरखौ गासैबो नाम मख' मख' दोनाबा सोरखौबा समाव थांबा बादा होबा थाया नालाय बिदिनो नाम दोनै दोनै बादा होयो आरो जिब जुनार गासैबो अमा दाउ गासैबो जोथोन लानाय बोरमा गासैबो मुलि दावालि होनाय बिराद जोथोन लायो आं मोजां मोनो आङो जोथोन लायाबाबो जाया नालाय सान्दुं अखा बोरमा अमा इसे बादा लुनानै दोनाबा अमायाबो जोथोन लायाबा गावबागाव खामानिखौ मोजां खालामाबा जोथोन लायाबा अमा दाउजोंसो थाखा फैसा ओंखारो नालाय ओंखायनो अमा दाउ गासैबो बोरमा अमा दाउ बोरमा मोसौ जोथोन लायो आरो आं बिराद मोजां मोनो आङो ओंखायनो जोथोन लायो आं सान्दुं दुंनाय अखा हानाय लांलाय लाबोनाय बोथ्रोदनाय खालामो आं मोजां मोनो आं एम्फौ लाबाबो बिदिनो खि गारनांगौ बिलाइ नागिरहैनांगौ दाबसे दाबसे थाबायनांगौ गामि गामि बेरायनांगौ बिदिनो एम्फौ लाबाबो ओमफ्राय जोथोन खालामनांगौ न'आव बिहामजोफोरखौ दा बिलाइआ जाजोबबा होदो आंहा बिलाइ नागिरहैनोसै होनलाङो आङो ओमफ्राय बिहामजोफ्रा होनानै दोनो एम्फोनि खिया सानसेयाव खनथाम गारनांगौ नालाय होम्बासो जोथोन लाबासो जोथोन लानानैसो फिथाइखौ मोनो नालाय फैसा थाखाया जोथोन लानानैसो ओंखारो होननानै आं बिहामजोफोरखौ थिनलाङो ओमफ्राय बिहामजोफ्रा मावनानै दोनो जोथोन लानानै बिलाइआ जाजोबबा खिखौ गारनानै बिलाइ होनानै दोन नङाबा गाज्रि जायो होननानै बिदिनो जोथोन लाबाय मोजां जाबाय बिदिनो गाबागाव मोनजाबाय ओमफ्राय मोसौआबो जिब जुनारखौ गासैबो जोथोन लानानैसो जायो जोथोन लायाबाथ' जाया जोथोन लानानैसो जोथोननि सायावसो अमा दाउ मोसौ मोसा जिब जुनारफ्रा मोजां जायो दै अर होबासो गासैबो बुसथुआनो होनबासो मोजां जायो ओंखायनो जोथोन लायो मोजांनो सान्दुं अखायाव दोननो नाङा ओंखायनो अमाफोरखौ बिदिनो गालगाब खोबनानै दोनो होनो आरो बयबो मोसौफोरखौ बिदिनो सान्दुं गोसाबा लायनांगौ जायो दै दौनांगौ जायो बोरमाखौबो लायनांगौ जायो दै दौनांगौ जायो अमायाबो आदार होबाय थानांगौ जायो बिदिनो मावबाय थानांगौ जायो आरो बयबो बिहामजोबाबो फिसाज्लाबाबो फाला फाला थिनलायलाङो आं बेरायहैयो एम्फौ लायो नालाय बेयाव बेरायनांगौ जायो बिलाइ लायनायाव बबाव दं बबाव गैया गामि गामि नागिरनांगौ नालाय एमफौआ लाबा बेरायहैयो बिराद जोथोन लानांगौ एम्फौखौ बिराद जोथोन लायो आङो मोजांनो मोजां लाबासो मोजां नालाय फाननो मानो खरसा जानोबो होनबासो जायो गासैबो जोथोन लानानैसो फैसा थाखा ओंखारो अमाबाबो दावबाबो हांसोबाबो बोरमाबाबो एम्फौबाबो गासैबो बिदिनो जोथोन लायै लायैसो थाखा फैसा ओंखारो गाननाय जोमनाय मोनो अमा दाउ एम्फौ आरि लाबासो गासैबो